आ गॅश्टा कडेन हांव उलयतां आमच्या कोंकणींत भाशेन उलयता हांव किदें सांगपा बी आहा जाल्यार म्हाजेत कडेन म्हाज्याच घरान गॅश्टां येतात आमचें घर बी पळोवपाक आमी भाटां बेसां ती सगळीं दाखयतात तेंकां आनी बीच तेंकां चड आवडटा आनी न्हांवपाचें बिवपाचें स्विमींग पूल वॉटलांनी खंयच्या खंयच्या वॉटलांनी वचपाचें आहा तें सांगता हें करतात तीं आनी देवळां खंयची खंयची आहा ती ती स्वता आपली गाडी करून वयतात आमी तेंच्या वांगडा वसाना आनी समज ती आमगेर येयली जाल्यार आमी तेंचे कडे ती आमी उलयतात कशें हें करपा म्हणजे जेवण तूं म्हणजे कशें हें करता तूं कसलें खाता कितें करता तीं तीं आपूण कसलें कितें खाता तें दाखयतात आनी मागीर सगळ्या हितून भोंवतात भाटांनी भोंवतात म्हणजे फोटू बिटू मारपाक कशें मारप हें करपाचें जनवरां कसलीं आहा दुकरां आसात तीं आसा जनवरांचीं गायेचीं सगल्यांची तीं फोटू मारतात आनी समज तेंकां जागो घेवपा जाय जाल्यार तेंकां आमी सांगता हो जागो हांगा इकपाचो आसा आनी थंय जाय जागो इकपाचो आहा तुमकां कोता पडल्यार तुमी घेवपाचें म्हणोन आमी तेका सांगतात म्हण तेंका खुशी आसा जाल्यार ती घेत घेतात ती आनी मागीर ते सांगतात मागीर आमी घेवपाचे आहा दुसरे बट आमी सांगतात तुका फोनाचेर उलोवन सांगतात म्हण तशीं तीं गॅश्टां एक एक बाशेची एक एक हें येतात आनी ती पळोवपाक गेल्या जाल्यार थोडी जाणां तुका गेश्टां वॉटलानूय रावतात आनी घरानूय बी रावतात घरान रावले म्हणटकूच ती आमचीय भाशा शिकोंक शकता एक गेश्ट येयल्ले आमगेर ते हिंदी उलोवपाक लागलें हिंदी उलोवपाक लागलें ते मागीर म्हाका सगले क्वेशन विचारपा लागले तूं कशें रांदपाक शिकली तूं किदें केली ती सगलें रांदपाक शिकल्या हें करून त्या प्रमाणें तेंकां हांव सांगतालें मागीर अशें रांदपाचें तशें रांदपाचें आनी गोंया गॅश्टां येता ती फक्त येळेर भोंवपाची वॉटलांनी रावपाची आनी तेंका ती किदें जाता गोंयकारांक आमचें कांय कळना न्हू भाशा उलोवपाची कशी उलोवपाची आनी म्हाका बी सारकी इंग्लीश येयना तरी हांव थोडी थोडी हांव केन्ना तूं उलोवंकूच ना तेंची भाशा तेंची भाशा सगली परती ती त्या खातीर आमी गॅश्टांक फक्त आमचे आमचेच भाशेन तेका सांगतात उलोवन हें करून योखद